جیسے کہ ستارے رات میں دکھتے دن میں چھپ جاتے انہوں وقت پر کام کرتے ویسے ہی ہمارے کو بھی وقت پر کام کرنا چاہیے جیسے کہ پڑھنا لکھنا ٹائم پہ کھانا پکانا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا ایسے سب بہت سارے کام ہے کپڑے دھونا جھاڑنا گھر کی صفائی کرنا آزو بازو کی صفائی کرنا یہ سب وقت پر کام کرنے کا ہے